ارے یار میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ جو میں نے بال جو مجھے چاہیے تھی ٹھیک ہے اس کا اسٹاک کب آئے گا اس کے لیے مجھ کو میل ڈالنا پڑے گا اور بس میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ امازون کے اسٹاک پر کب آئے گی وہ کرکٹ بال ٹھیک ہے مجھ کو اس کی مطلب بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس کے لیے مجھ کو میل ڈالنا ہے مجھے بس یہ پتہ چل سکے کہ وہ جو بال ہے جو میں چاہتا ہوں وہ امازون اسٹاک پر کب آئے گی